जीअं त असांखे इहो ख़बर आहे कि असांजे भारत देश जो इहो इतिहासु रहियो आहे कि भारत देश ते घणाई सौ साल अॻि में अंग्रेज़नि ऐं मुग़लनि राजु कयो आहे अंग्रेज़नि असां भारतियुनि खे ग़ुलाम ठाहे रखियो हुओ ऐं असांजे देश खे तरकी थियणु न पिया ॾिअनि पर अॼु असां ॾिसी रहिया आहियूं कि असांजो भारत जो नक्शो बदलिजी रहियो आहे पंदिरहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह में असांजो देशु आज़ाद थियो हुओ जंहिं में भगत सिंह महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक हिननि मिली करे सब असांजे देश खे आज़ाद कयो अंग्रेज़नि मां अंग्रेज़नि जो जेको बि राजु हुओ असांजे मथां उहो ॾाढो ज़ुल्मु ढायऊं पर हिननि असांखे अंग्रेज़नि खां आज़ादु करे असांखे देश खे आज़ादी जा ॾींहं ॾेखारिया अॼु असांजो देश तरकीअ तर्फ़ा अॻियां वधी रहियो आहे असांजो देशु अॼु वॾनि वॾनि जेके बि मुल्क आहिनि उन्हनि सां कुल्हे में कुल्हो मिलाए करे हली रहियो आहे